कितनी है आप हलो मैं देवी से बोल रही हूँ आप क्या पब्लिक इस्कूल से बोल रहे हो मुझे ना दस दिन की छुट्टी चाहिए बच्चों के लिए जाना है मैम हम लोग चले जाएंगे तो फिर बच्चों को कौन देखेगा यहाँ टूर तो दस दिन का है मैम ये बात तो मैं भी समझती हूँ लेकिन अचानक प्रोग्राम बन गया तो जाना है

इस बार दे दो आगे का हम सोचेंगे नहीं मैम ऐसा नहीं ठीक है मैडम हम कोशिस करेंगे ठीक है मैडम धन्यवाद